जैसे कि हम कहीं भी घूमने जाते हैं और या तो यात्रा करने जाते हैं कई प्रकार के लोग मिलते हैं बात करने के लिए की कई प्रकार की दुकान हो गए और नज़ारा हो गया चित्र हो गई इस तरह के सारे चीज़ें हमें देखने को मिलता है कॉल रास्ते में और आने जाने में कई प्रकार की क्या करते साथियों का प्रयोग करना पड़ता है जैसे हम कहीं घूमने के लिए जाते हैं तो वहाँ का हर एक चीज़ देखने को मिलता अलग अलग तरीके का अपने से कुछ हट कर मिलता है जैसे कि वहाँ की भाषाएँ दूसरी होती हैं वहाँ का रहन सहन दूसरा होता है ऐसा कई कई जगह पर जाओ सबका तरीका अलग अलग होता है सारे व्यवहार अलग अलग होते हैं यह सब चीज़ें देखने को मिलती है और कैस जैसे कि होगा हम कहीं घूमने गए वहाँ पर खेल कूद अलग है रहन सहन अलग है खान पान अलग है पहनावा ओढ़ाव अलग है वेशभूषा अलग है कई तरह की चीज़ें जो हमें अलग अलग देखने को मिलती है और सुनने को मिलती बातें करने को समझने के लिए जैसे चित्र कोई प्रकार के चित्र हो गई रास कई प्रकार की दुकानें हो गई जहाँ सामान के लिए जाते हैं खान पान का दुकान हो गया होटल हो गया मसाले हो गए कई चीज़ जैसे टेंट हो गया जहाँ अलग अलग तरीके से व्यवहार करते हैं यह सब चीज़ें हमें देखने को मिलती है यात्रा करते समय हमें कई कई वाहन कई वाहन में बैठ कर जाना पड़ता है मनोरंजन का जाते समय मनोरंजन करना चाहिए अच्छे से जाना चाहिए अच्छे से लोगों से बातें करना चाहिए इस तरह से हमें यात्रा करना चाहिए हम दुनिया में कभी भी कहीं भी जाएँ और हमें शिक्षित रहना चाहिए जिससे हमें आने जाने में कोई प्रॉब्लम कोई दिक्कत न हो और हम अच्छे से आ जा सके अच्छे से लोगों से बातें कर सके इस तरह के से हमें इन सब चीज़ों की यात्रा करनी चाहिए और हमें सब चीज़ों का ध्यान रख कर आना जाना चाहिए कहीं